धान की खेती के लिए पहले बीज की तैयारी की जाती है खेत की जुताई होती है और उस में जो क्या है खाद डाली जाती है उसमें बीज रोपा जाता है बीज रोपने के बाद उसकी सुरक्षा करते रहते हैं और जब बीज का किया तैयार हो जाता है तो उसको उखड़वा कर के खेत की जुताई होती है धान के लिए और उस में पानी किया जाता है पानी करने के बाद उसमें फ़िर डाई यूरिया पोटाश खाद का छिड़काव करने के बाद धान की रूपाई होती है और धान की रूपाई होने के बाद उसे सूचित ढंग से उसकी सिंचाई की जाती है जिस प्रकार से वो सिंचाई माँगता है उस प्रकार से उसकी सिंचाई की जाती है सिंचाई करने के बाद जब धान की फ़सल तैयार हो जाती है तो उसको काटा जाता है कटवाने के बाद उसको ला कर के उसको कटवाने के बाद उसको पिचाई होती है पिचाई होने के बाद तब उसको क्या किया घर में लाया जाता है घर पर लाने के बाद उसकी कुटाई की जाती है कुटाई करने के बाद अपने काम के लिए जो खाने के लिए होता है उसको रख दिया जाता है रखने के बाद तब का उसमें क्या किया जाता है अपना बिक्री कर दिया जाता है कल केंद्र पर ले जा कर के वहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर अच्छा पैसा मिलता है यह तो रहा धान की खेती और धान कटने नवंबर दिसंबर धान कटने के बाद खेत की जुताई होती है जुताई करने के बाद तब उस में पानी लगाया जाता है पानी लगाने के बाद तब गेहूँ की बुआई होती है उसमें खाद दिया जाता है डाई यूरिया पोटाश देने के बाद तब उस में पानी किया जाता है पानी करने के बाद तब फ़सल उगती है उगने के बाद तब उस में दवा छिड़की जाती है दवा छिड़कने के बाद खाद की क्या किया डाली जाती है अब खाद डालने के बाद जब गेहूँ तैयार हो जाता है उसको काटा जाता है काटने के बाद उसकी मड़ाई की जाती हैं मड़ाई करने के बाद गेहूँ घर लाया जाता है घर लाने के बाद उसको कल केंद्र पर दिया जाता है अपने काम के लिए रखने के बाद उसको केंद्र पर दे दिया जाता है और उसकी अच्छी उचित मूल से मिलता है इसके बाद रही आलू की बुवाई आलू के लिए खेत तैयार किया जाता है उस में गोबर की सड़ी खाद डाल कर के और उस में डाई यूरिया पोटाश दे कर के आलू बाक़यदा बोई जाती है आलू बोने के बाद जब उस में पानी लगाया जाता है पानी लगाने के बाद उसकी मिट्टी चढ़ाई जाती है मिट्टी चढ़ाने के बाद उस में पानी देखते रह दिया जाता है दवा का छिड़काव किया जाता है और जब उसकी फ़सल तैयार हो जाती है उसकी खुदाई होती है खुदाई होने के बाद अपने काम के लिए उसको रख लिया जाता है जो बचता है उसको बाजार में बिक्री कर दिया जाता है ये आलू की खेती रही इसी प्रकार धनिया की खेती और धनिया को बोया जाता है और उसको उगने के बाद उस में पानी की और खाद की मात्रा हम देते रहते हैं सब्ज़ियाँ की खेती है गोभी है टमाटर है भाटा है इसी प्रकार हर प्रकार की सब्ज़ियों की भी खेती होती है और इसी प्रकार उस में खाद पानी दवा का छिड़काव प्रयोग हमेशा करते रहते हैं हैंय इसी प्रकार से उसकी देख भाल होती है